हैल्लो नमस्ते भाइया अजैंसी दा बोला ना जतिन बोला ना जतिन कल समान पोआया हा थुआढ़े कोला दा

नेईं भाइया में झूठ कैंह् मारना मतलब ओह्दे बिच्च आए दे गै चलो कोई निं बीह् रैह्न देओ कोई इशू निं ऐ पर में